हँ रानू जी हँ ई बात तऽ तु सही बोलले बच्चा सबके पढ़ाई लिखाई पढ़ाईके साथ साथ टेस्ट लेनाइ बहुत जरुरी छै जब तक टेस्ट नहि लेबऽ बच्चाके पढ़नाइ आ साथमे टेस्ट लेनाइ ई डरसँ तऽ बच्चा कम से कम पढ़तो तऽ सही पढ़ना टेस्ट लेना बहुत जरुरी छै हँ पैरेन्ट्स मीटिंग ओतना जरुरी छौ मतलब कि जबतक पैरेन्ट्स के नहि ध्यान बस इसकुलमे पढ़ेला से नहि ने हेतै पैरेन्ट्स के भी ध्यान दै लए पड़तै पैरेन्ट्स जब तक ध्यान नहि देतै नहि होतै हँ हमरा सब तऽ पढ़ा दै छियै ओहि तऽ पैरेन्ट्स के ध्यान देना तऽ बहुत जरुरी छै पैरेन्ट्स के गाइडलाइन करना चाही घरमे तब ने बच्चा सब ध्यान देतै कनिटा हँ हँ हँ ई बात सही बोलले जे विक बच्चा छै ने ओकरो लिए एक अलग क्लास बनेलो छै ओकरा अलग से एक्स्ट्रा क्लास दै लए जे छै ओकरा बतेलहो जेतय जहाँ विक छै वहाँ ओ सब पॉइंट के बतेलहो छै कते ओकरा बतेलहो जेतै हँ हँ यही तऽ बोललियो जे विक बच्चा छै ने ओकरो लिए एक अलग अलग से क्लास देबहो ने तऽ ओकरा अलग टाइप से बतेलहो जेतै ओकरा जहाँ जहाँ प्रॉब्लम छै ओ सब चीज पूछतियै तऽ ओ सब चीज बतेलहो जेतै ओकरो लिए हँ हिन्दी तऽ पढ़ा देले रहियो मैथ इहाँ तऽ पढ़ा दिहे हिन्दी और साइन्स बतेलहो छौ बच्चा सबके मैथ ले रहल छियो मैथ अभी क्लासेमे छलियो बच्चा सब अभी यही छै क्लासेमे छै बता रहलियो बच्चा सबके अभी साइन्स पढ़ा रहलियो हँ

हँ हँ हँ ई सब तऽ बहुत जरुरी छै क्लास बहुत जरुरी छै हँ हँ बच्चा सबके ओ सब भी जरुरी छै बताना सब बच्चा सबके कनि कोई भी चीजके ग्रोथ बचपन से होइ छै अगर बचपन से ओकरा अच्छा सिख़लो जाइ तऽ आगे बच्चा कुछ करय छै हँ हँ हँ बस पढ़ाई से काम नहि चलै छै ओकरा एक्स्ट्रा स्किल होना जरुरी छै इसीलिए ओकरा ई सब आर्ट एन्ड क्राफ्ट लोगो से कैसे बात किया जाता है अच्छा ठीक छौ ठीक छौ रख ठीक हँ ले लेबो ले लेबो ठीक छै रखइ छिऔ